अस कमाले दा बोल्ला नी आं ते अस अज्ज खेत्तरें बारे च सनान लग्गे आं जियां खेत्तर ऐ साढ़े ते अस खेत्तरें मतलब कि दो चार चार कम्हां सारें दी जमीन होंदी ऐ ग्राएं बिच ते असें जिसलै हुन कनक गै लाई दी ऐ समझो ते कनक खेत्तरें बिच इसलै लाई दी ऐ स्याले दिनें लाई ते अस हुन कनके दी पैहले जिल्ले उग्गी ते निक्की निक्की कनक ते नुआढ़े कन्नै कन्नै जियां जड़ी उग्गी आई दी ऐ ते हुन ओह् समझी लैओ कनक होई पेदी गिट्ठ गि्ट्ठ दो दो ते हुन असेंगी उनेंगी देआ ने आं ओह् हैल दित्ता बर्खा पेई ते हुन असें मतलब हैल दा छट्टा कराया जियां हुन यूरिया ते यूरिया केह् ऐ यूरिया इक जैहर ऐ जियां असें अज्ज यूरिया पाया बड़़ा मतलब की इयां खराब चीज एह् स्हाड़े मतलब कि असें अंदर जाइयै स्हाड़े बमारियां जेह्ड़ियां जगांदी ऐ कि जां यूरिया कैमिकल आखदे भाई कैमिकल होंदा बड़ा मतलब गंदा कैमिकल ऐ एह् ते जेह्ड़े स्हाड़े अंदर जाइयै इन्न बमारियां जेह्ड़ियां तैयार करना ते इयै बमारियां बनाने इन्ने ते एह् फिर असें केह् करना जियां न्यानें गै खाना उऐ आटा खाना हुन एह् कनक असें राही दी ऐ आटा जिल्ले खाना तां असें खाना नुआढ़ा ते असें फुल्के बनाइयै खाने ते उऐ स्हाड़े निक्के निक्के बच्चें कोलां लेइयै ते बुजुर्गें सारें खाने असें उनें केह् करना भला साढ़ै अंदर जाइयै बमारियें दे जेह्ड़े घर बनाई लैना ते बमारियें उनें केह् करना उनें बमारियें स्हानू मतलब कि इक इक कुसा गी गोड्डे पीड़ां कुसै गी मतलब कि हार्ट दी बमारी ऐ कुसा गी दिला दा दौरा कुसा गी मतलब कि सिर मतलब कि ओह् इयां सिरा गी रौहंदा कुरू कुरू मुरू फिरदा जां कोई बी बमारी जेल्ले स्हाड़़े अंदर बनदियां अज्ज कल्ल इंफेक्शन ते सारे कोला जेह्ड़ी बड्डी ऐ जेह्ड़ी स्हाड़े अंदर फैली दी गै रौहंदी ऐ लोकें गी ते एह् केह् ऐ सारा स्हाड़ा जेह्ड़ा आपूं आपूं बमारियां छेड़ी दियां जियां असें जड़ी बिच गै जड़ी जेल्ले कनका च पेदी ऐ ते उनेंगी असें पैहलां असें हैल दा छट्टा मारेआ उदे कन्ने कन्ने कन्नै फ्ही महाराज अहें स्प्रे बी कीती उसी नुआढ़ी ते अस लोग आपूं गै बमारियां छेड़ी लैन्ने हुन्ने ते इनें बमारियें कोला बचने आस्तै असें केह् करना चाहिदा जियां एह् देसी जेहड़ियां चीजां ओह् ता हैल गै लाई लैओ हैल असें मतलब ओह् बनाना चाहिदा गोहे दा कट्ठा करियै घर डंगर बच्छे सारें रक्खे दे ऐ उनें जोड़ी जोड़ियै ते अज्ज कल्ल ते ओह् आखदे नै बर्मी बर्मी कम्पोज्ड ते ओह् जेह्ड़़े बर्मी कम्पोज्ड जेह्ड़ा अस लोग बनान्ने आं ते ओह् बनाइयै अज्ज कल्ल गौरमैंट नै बथ्हेरियां स्हूलतां दित्ती दियां साढ़े जिमींदारें गी ते औने ओह्दे च गोहा पांदे रौहन बर्मी कम्पोज्ड बनाना उसी उसी उदे च अहें गंडोए पाने बिस्कलां जेहड़ियां पान्ने आं अस उदे ओह् निकके निक्के गोल गोल जेह्ड़ा हैल बनांदियां ते ओह् सबतूं जेह्ड़ा अस ओह् मतलब कि शैल हुंदा ते ओह् शैल मतलब कि देसी हुंदा कन्नै घरा दा नां कोई खर्चा करना ना कुछ ते इस कन्नै जेहड़े जिमीदार न ते ओह् मतलब कि सौक्खा रौंहदा खर्चे कोला बची जंदा ते दुए नंबर एह् साढ़े जेह्ड़ी ऐ अंदर जेह्ड़ियां बमारी जगाने कोला बी बचांदा असें जेल्ले बनाया बर्मी कम्पोज्ड बनाइयै जेल्लै असें हैल पाया छट्टा छट्टा कराया ते ओह् ओह् मतलब कि कनक भाएं लप्प घट्ट होए लप्प बद्ध केह् ते घट्ट केह् अस एह् ते ऐ नी भाई बमारियें कोला ते बचाऽ रौंहदा नी असें कनका गी फ्ही असें ओह् लोग सोचदे इक कनाल बिच्चा दो बोरियां कनक जेह्ड़ी ऐ असें ओह् पौनी गै चाहिदी भाएं होवे देसी हैल ते भाएं होवे अंग्रेजी हैल ते एह् अस लोग नी ना दिक्खने भाई बमारी बी साह्नू जियां दो बोरियां तुप्प दे ते इयां बमारियां बी स्हानू दोह्री दोह्रियां गै लग्गी सकदियां न पर एह् लोग सोचदे नी ऐ ते फ्ही चलो डाक्टरै दे चले दे सारे गै निक्का बच्चा जमदा लगदे लोग डाक्टरें दे जान ते बुजुर्गें कोला लेइयै निक्के बच्चे सारे गै डाक्टरें दे टुरे दे ते पैहलें घर गै अपना पर्हेज शर्हेज जेह्ड़ा करी लैना चाहिदा इनें चीजें कोला ते हुन अस स्प्रे कीती दी ऐ ते स्प्रे उत्थां कि उत्थां लैओ एह् दकानें परां लैैओ जी कन्नै पैसे खर्चने ते कन्नै बमरियां छेड़ियै लेई औनियां ते ओह् बस एह् ही जेल्लै पाए दा स्प्रे कीती सोचो हां जेल्लै कनक बड्ढने तक्कर बी नुआढ़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् अपनी जेह्ड़ी नुआढ़ीअेाह् ते जेह्ड़े कम्म मतलब जेह्ड़ा नुआढ़ा कम्म ऐ चक्कर शक्कर मतलब कि दवाई दा जेह्ड़ा बंदे गी आंदा ते ओह् कियां आंदा ओह् सब नुआढ़े केमिकल दी गै सारी मतलब कारमात होंदी ऐ ते ओह् असें जेह्दे पर सोचेआ जा ते जियां घर नी बनाई सकदे घर बनाना चाहिदा जिमींदारें जियां ओह्दा मतलब लाई लैओ तुस गोहा पाया गूत्तर पाया फिर ओह् राव शाब गुड़ शुड़ पाइयै बेसन पाइयै बनाना ते फिर ओह् थोह्ड़े दिन हिलांदे रौहना हिलांदे रौहना अस जिया बनान्ने ओह् बड़ा शैल डरम्मा च पाइयै ते उसी अस और चीजां जेहड़ियां तैयार करनियां चाहिदियां ते ओह् स्प्रे बनदी ऐ ते ओह् अस पांदे सने खेत्तरें पर नी लोग उद्दम करदे ते अज्ज जंदे दकानां पर नोट दिंदे ते बमारियां खरीदियै लेई औंदे ते इयां गै असें अपने घरें च बी दिक्खो हां खेत्तर लाए दे हुंदे ओह् बनाई दी हुंदी क्यारियां शेयारियां गुड्डी गाड्डियै अस सब्जियां सुब्जियां लान्ने ते ओह् उनें सब्जियें सुब्जियें च मतलब इयां पार्क बनाए दा हुंदा असें घर के पचोआड़ जेहा स्हाड़े बनांदे जेह्ड़ा ते अहें जियां गोभी गै लाए दा गोभी लाया पालक लाए दा धनिया धुनिया लाएदा जां फिर असें बंद गोभी कड़म लाए दा ओह् केह् ऐ की हो भाएं लेट हो थोह्ड़ा मतलब कि टैम लांदा ते ओह् मतलब कि होंदा शैल ऐ उदे च अहें केह् कीते दा होंदा देसी चीजां पाइयै ते उसी मतलब कि बनाए दा होंदा ते देसी चीजां मतलब कि निम्म गोहा बी असें देसी पाना ते जेह्ड़ा स्प्रे बगैरा करना ते ओहबी जेह्ड़ा असें अब्बल ते जरूरत के नी पौंदी ते जे पौंदी ऐ ते उसी स्प्रे नुआढ़ी जेह्ड़ी अस निम्म शिम्म दी बनाई लैन्ने ते ओह् निम्म दी स्प्रे बनाओ इन्नी शैल हुंदी ऐ ते असें केह् लोड़ ऐ बाहर दी चीजां पाइयै बमारियें छेड़ियै ते दिक्खेओ तुस जिल्लै गोभी असें गोभी दी गै गल्ल ऐ ते गोभी असें घरा दा गोभी खुंडियै बनाचै मासा जीरा पाया धनिया मर्च मुर्च पाई ते सुआद मूहां छुड़कदा नी ऐ ते जियां केमिकल दी चीजां ते कैमिकल दी चीजां ते ओह् असें जियां बाहर दी चीजां बजारां लेइयै खन्ने आं ते छड़ी बमारियें दा घर उनें केह् करना जियां लैन्ने आं अस जो मुल्ख चीजां पाई उड़ने टमाटर प्याज धनिया थोेम पाने फिर उनें गंढे गुंढे कन्नै कोई सुआद नी लग्गदा कियां कि ओह् फिक्की दी फिक्की गै रौहंदी कियां कि ओह् केमिकल ने धोइयै टकाई उड़ी दी हुंदी ओह् जियां अस हैल जिन्ना पांदे रौहने उन्ने बी जिमीदारे ने जिन्ने बेचनी हुंदी उन्ने बी कोई चार पैसे कमाने हुंदे ते उदे आस्तै ओह् पांदा रौहंदा ते अस्स लोक मूर्ख आं जेह्ड़े घर मासा पचोआड़ बनाइयै जेह्ड़ी सब्जी लानियां चादियां अस लांदे नी ते ओह्दे कन्नै दिक्खी लैओ भाई किन्नी बमारियां जागा दियां ते ताइयें अस आखने ने भाई घर घर लानियां चाहिदियां मतलब सब्जियां अपना अपना पार्क बनाइयैह् थोड़ा थोह्ड़ा पचोआड़ उन्दे च सब्जियां जेह्ड़ियां तैयार करनियां चाहैदियां कन्ने बमारियें कोला दूर ते कन्नै सुआदा दा सुआद ते इदे कन्नै बमारियां जेह्ड़ियां अस अज्ज कल्ल पता भाई घड़ी दा बंदे दा पता नी ऐ ते बंदे जेह्ड़े चार दिन जीने कोई सुआदा दा खाओ कोई सुआदा दे जियो ते बस